औ

ओमफ्राय खोनायासै औ दङ बिबाराथ' मोजां दङ ओमफ्राय दामाबो एसे गोसा मा हागोन एसेयाखौ औ दे दे औ

ओइ आनै हेलौ

औ माब्ला लांफैगोन औ औ

औ दे दोन्नायसै बिदिब्ला